आं आंनि जायगायारि ओनसोलाव गामि ओनसोल बायजोआव गेलेग्रा गेलेमु गेलेनो बांसिन मोजां मोनो मानोना गामियारि ओनसोलनि फोथाराव बांसिन सुबुङा गेलेनो मोजां मोनो गामियारि ओनसोलनि फोथारा नायनो समायना बिफां लाइफां गेलेनायावबो जायगाया साबसिन जायो मानसि मानसिफोरा गेलेनायाव खम जायो गामियारिनि फोथारा गुसु दिदोम गेलेबाय थानो मोजांसिन जायो आरो आं गामियारिनि फोथाराव बांसिन गावनि गोसोबादि माखौ गेलेनो गोसो बेखौनो गेलेनो मोनो गेलेग्रा सुबुंफोराबो गामियारि फोथाराव एसे खम जायो आं बिनि थाखायनो गामियारि ओनसोलनि जायगायाव बांसिन बे गामियारि ओनसोलनि फोथारखौ गेलेनो साबसिन मोजां मोनो आङो गामियारि ओनसोलनि फोथाराव सानफ्रामबो गेलेयो आंनि गामियारि ओनसोलनि फोथारा जोबोद नायनो समायना हाखर हाला गैया स्लिम स्लिम मिथिंगायारि थासारिजों बुंफबनाय नायनोबो समायना